खि गोरा जाब्ला स्किटचा खालामनायनि माखासे न'नि मुलिफोर गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोन निफ्रायनो नि जुगनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे हाग्रानि बिलाइफोर रोदाफोर बायदिफोरखौ बुथुमनानै आने देनानै बिनि बिदैखौ लोंनाय बिनिफ्राय दै बुरजा लोंनाय बिनिफ्राय माखासे मुलिफोरखौ फारमासिफोरनिफ्राय लाबोनानै बाहायनाय